तशी फोर्मल अशीं हांवें ट्रेनींग घेवना फोटोग्राफी करपाक पूण तशें काडटा हांव म्हाका पयलींसून सवंय आसा स्कूलासून आतां म्हाका सगळे हांगा मोबायल घेतालो हांव डॅडीलो आनी फोटो काडपाचे चालू आसतले म्हाजें थंय गेलो हांगा गेलो थंय गेलो फोटो काड चालू आसतलें मागीर ती जाली ती संवयशी जाली आनी काडपाचें खंय गेल्यार म्हाकाच आपयताले आनी खंय बरें फोटो काड रे आपले अशें किंवां आनी कोणाचें काड अशें करून मागीर थोडें हांव हो तसो वतालो स्पेशली अशें एक दोन तीन कॉलेजीन हांवें ट्रेनींग प्रोग्रामीय एटॅण्ड केल्या कशे जालें तें कशें लॅंड स्लायड जस्ट करप कसो झूम करप कसो फाटल्यान ब्लर करप कोणाक फॉकस करप कितली स्क्रीन घेवप कोणाक कसो कट करून हडोवप तें कशें किंवां मागीर फोटो काडल्या उपरांत कशें एडीट करप हें तशें म्हाका थोडे तशे शिकला हांव पूण तशी तितली प्रोफेशनल ट्रेनींग अशी न्हू एक दिसाची ट्रेनींग बीन आसताली ती आमकां स्कुला कॉलेजीन त्यो ती अटेंड केल्या हांवें एक म्हाका अशें दोन दोन फाटी तरी केली आसतली अशी ती आमकां कॉलेजीन पूण तशें प्रोफेशनल ट्रेनींग अशें घेवना फॉर्मल ट्रेनींग अशी घेवनाय हांवें कोर्स कसो पूण केल्या पूण ती नवी नवी स्कील घेवपाक हांव तशेच इंस्टाग्रामाचेर जशे जे आमचे फोटोग्राफर तांकां फोलो करता सो तेंकां पळयता तें कशें काडटा तेंचो क्लीक कसो आसा तेंकां तेंच्यांनी कोणाक ब्लर केला कोणाक हायलायट केला फोटवान कसो कसो खंयच्या एंगलान तो फोटो काडला वायड एंगलान कसो तेंच्यानी घेतला खंयच्या पोजिशनान रावन तेंच्यानी तो फोटो काडला सो ते त्या अदमास पळोवन तेंकां पळोवन तेंचे फोटो फोटो पळोवन हांव म्हाजे फोटो काडपाची प्रयत्न करता तशें म्हाका मागीर ते लायक फोट करून नेचराचे फोटो काडपा लायक सो हांव पळयतात तेणे कशें काडलें तें इन्स्पिरेशन म्हाजो आंध्रे इिस्तबान आंध्रे इिस्तबान म्हणटा तो बेस्ट सामको पळयले आसा तुमी तेजे फोटो सो तो कशें काडटा तें पळोवन म्हणजे ट्राय करता हांव तशें सेम टू ताच्या भशेन तर काडूंक शकना तेजे तशें पूण जाता तितले प्रयत्न करता की हांव तेज्या बशेन काडूं किंवां तो कसो एंगलान घेतला खंयच्या वायड मोडान घेतला तो पळोवन तशें ताका फोलो करून प्रयत्न करता तश तेज्या बशेन काडपाचें तशें चडशे जेन्ना जेन्ना हांव काडटा फोटो नवे आनी इंस्टाग्रामाचेर किंवा फेसबुकाचेर चडशे म्हाका लायक आनी कमेंट्स आसता बरे आसा आसा म्हण सो त्या हेचेर म्हाका कळटा की हांव मातसो खंय तरी एक सादारण सो फोटो बरे काडटा आसतलो सो तेका लागून हांव म्हाजे प्रयत्न चालूच दवरल्या की आनीकूय बरे फोटो काडूं ते मागीर लोकांकडेन शेर करूं आनी तांकाय म्हजे हांवें पळयलां तें तेंकांय पळोवनी म्हाज्या फोटवानसून सो ही म्हाजी हे म्हाजे प्रयत्न चालूच आसता की हांव जे फोटो काडटा ते लोकांकडेन पावचे आनी तिची जी सुंदरताय आसा आमची सोबीतकाय आसा आमची आमच्या भोंवतणी ती सुंदरकाय सोबीतकाय लोकांकडे पावची चार चौगांक कळची आमी आमची गोंयान कशें आसा किंवां आमचो पर्यावरण कसो आसा गोंयचो तो चार चौगांक कळचो गोंयानितू गोंया भायर कळचो म्हणून हांव म्हाजे ती फोटोग्राफी चालूत दवरली आनी चड करून म्हाजे आतां फॉकस आसा की हांव इंस्टाग्रामाचेर बी ते अपलोड करता सो तेका लागून आनी शिकता हांव इंस्टाग्रामा वयल्यान चड तें कशें करता कशें काडटा सो तांकां पळोवन पळोवन हांव मातशें शिकप चालू आसा